ایک مرتبہ میں ابن ہشام کی مشہور کتاب قطر الندی وبل الصدی پڑھا رہا تھا دوران درس جبکہ میں طلبا کو ایک نحوی قاعدہ سمجھا رہا تھا تب ہی قاعدہ سمجھاتے وقت مجھ سے ایک نحوی قاعدے کی وضاحت میں غلطی ہو گئی مجھے اس وقت احساس نہ ہوا میں نے درس مکمل کیا گھنٹی لگی میں درجے سے نکل گیا اور اگلے درجے میں جا کر اگلا مضمون پڑھانے میں مصروف ہو گیا چھٹی ہوئی میں کمرے پہنچا کھانا کھایا کھانے کے بعد میں لیٹا ہوا تھا قیلولہ کر رہا تھا تبھی یکایک میرے ذہن میں وہ نحوی قاعدہ ابھرا اور میں نے جب اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا تب مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے قاعدے کی وضاحت میں غلطی ہو گئی ہے میں نے سوچا اب اس کی تلافی اس کا ادراک کیسے کیا جائے میں نے پھر سے از سر نو اس نحوی قاعدے کی مکمل تیاری کی اور اگلے روز جب درجے میں حاضر ہوا تو میں نے طلبا کو بغیر بتائے ان کو بتائے بغیر میں نے اس قاعدے کو پھر سے از سر نو شروع کیا اور مزید تفصیلات اور وضاحت کے ساتھ میں نے اس قاعدے کو پیش کیا اور اس طریقے سے طلبا کو بھی احساس ہو گیا کہ آج جو قاعدے کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ کل سے کچھ مختلف ہے لیکن طلبا کے سامنے نحوی قاعدے کی صحیح تصویر آ چکی تھی اور وہ اس سے مطمئن ہو گئے تھے اور اس طریقے سے میں نے اپنی غلطی کی تلافی کی اور اس کا ادراک کیا